दिसाळें म्हणजे सदांच येता तें नेमाळे म्हणजे थारावीक काळा नंतर येता तें म्हणजे आठ दिसांनी जायत पंदरा दिसांनी जायत म्हयन्यान किंवां थोडी वर्सूकी आसतात तर ही सगळींच आमकां खबऱ्यो दिवपाची माध्यमां आसात पूण हातूंत दिसाळे हे सदांच येता आनी तें खूब वर्साच्यान चलत आयिल्ले आसा परंपरागत तें चलत आयिल्ले आसा आनी तातूंतल्यान अधिकृत म्हायती आमकां मेळटा सदांच ज्यो घडामोडी घडटात तांचे वेवस्थित आमकां तीं सारकी म्हायती आमच्या पर्यंत दिली वयता नेमाळे जे आसा ताचेर काय अधिकृत लेख आसतात किंवां विशिश्ठ प्रसंग आसत किंवां सण उत्सव आसत ताचे संबधीत म्हायती तातूंतल्यान आमकां मेळटा आनी जे खबरां चेनल आसात किंवां सोशल मिडियाची जी माध्यमां आसात तातूंतल्यान आमकां म्हायती मेळटा पूण ह्या माध्यमाचेर बऱ्याच खेपाक व्हिडियो काडून घालतात तें व्हिडियो जशे घटना घडटा तशेंच घालता अशे न्हय तातूंन अपनी जे म्हणटात बदल करतात ऍडिटींग जेका आमी म्हणटात तें ऍडिटींग करून ते चडून आमकां दाखयले वयता मागीर ताजेर खुबशें लोक वेगळे वेगळे जायत्यो बऱ्यो वायट प्रतिक्रिया दितात आनी तो विशय जो मूळ विशय आसता तो विशय सोडून नाका तें दिशेन व्हांवपाक लागता आनी बरेंचदा अशें जाता की तो विशयच खरो आसना ती गजालच खरी आसना आनी अश्या वेळार त्यो ज्यो मूळ विशय आसा तो खंयच्या खंय नाच्च जाता आनी ह्या चॅनलांचेर आमकां म्हायती मेळटा ना अशें न्हय तर ज्यो चालू घडामोडी एक घडत आसता तें चोव्वीस तास आमच्या पर्यंत पावयल्यो वतात पूण जी सोशल मिडियमाची जी माध्यमां आसात तीं खुबश्या खुबश्यादा खोटी म्हायती आमच्यापर्यंत पावयता जे घडना तेवूय घडले अशे सांगून तें लोकांक पावयले वयता पूण ह्या उलट दिसाळे जे आसा जी खरी म्हायती आनी योग्य म्हायतीच लोकां पर्यंत पावयता म्हणून म्हाका अशें दिसता की दिसाळे हे चड विश्वास दवरपा सारकें आसा आनी आमचो सगळ्यांचोच ताचेर चड विश्वास आसा